मुंहिंजो नंढपण खां ई गोवा घुमण जो सुपिनो आहे पर कुझु हालातनि जी वजह सां मां वञी कोन सघियमि पोइ मुंहिंजी मङणी थी वेई ऐं मां पंहिंजे सुपिने जे बारे में पंहिंजे घोट खे ॿुधायो त हिकु ॾींहुं मुंहिंजो सुपिनो पूरो थियो ऐं मां पंहिंजे घोट सां गोवा घुमणु वयमि उते जाम अलॻि अलॻि जॻहियूं आहिनि अलॻि अलॻि समुन्द्र जा किनारा आहिनि जीअं त बाघा बीच अंजुना बीच कोलवा बीच बटरफ्लाय बीच बटरफ्लाय बीच जी ख़ासियत इहा आहे की हूअ गोवा जी लिकियलु ख़ूबसूरती आहे कोलवा बीच जी ख़ासियत इहा आहे की हूअ ॾाढी ॾिसंदड़ ख़ूबसूरत ऐं ॾिसंदड़ जहिड़ी बीच आहे की माण्हू उन्हनि खे परियां परियां अची करे ॾिसंदा आहिनि ऐं गोवा में वधीक करे टूरिस्ट ॾाढा ईंदा आहिनि छो त हूअ जॻहि ई ॾिसण जे लाइ आहे कि ख़ासि माण्हू परियां परियां खां उनखे ॾिसणु ईंदा आहिनि उनखां पोइ बाघा बीच आहे बाघा बीच अहिड़ी बीच आहे कि गोवा जी सभिनी खां वॾी बीच बाघा बीच आहे ऐं हुतां जो खाधो बि ॾाढो सुठो आहे मुंहिंजो पंहिंजो पर्सनल तज़ुर्बो ॾाढो सुठो रहियो गोवा में छो त हिकु हिकु शइ ॾिसणु लाइक़ु आहे घुमणु लाइक़ु आहे होटलूं बीचूं रोड रस्ता उनखां पोइ अंजुना बीच अंजुना बीच गोवा जे नॉर्थ साइड में आहे ऐं हूअ पियारु करण जो प्रतीकु आहे पियारु करणु वारनि जे लाइ आहे त गोवा वञण जो सुपिनो मुंहिंजो पूरो थियो ऐं मूंखे ॾाढो ॾाढो मज़ो आयो गोवा वञी मां सभिनी खे चवंदमि इहो कि हिकु दफ़ो गोवा वञिजे गोवा हिकदमि ॾिसण लाइक़ु जॻहि आहे ऐं उते उते पहुचण खां पोइ चार पंज ॾींहं रहण खां पोइ मूंखे इहो अहसासु पियो थिए कि हाणे मूंखे घरु न वञणो आहे मूंखे हिते ई रहणो आहे उतां जी अहिड़ी जाम जॻहियूं आहिनि जेके ॾिसणु लाइक़ु आहिनि जंहिंखें माण्हू परियां परियां अची ॾिसंदा आहिनि उते जाम तरीक़े जा कसिनो आहिनि डिस्को आहिनि पब्स आहिनि माण्हुनि जे एन्टरटेन्मेंट लाइ हर हिकु सुविधा उते आहे